नियाणीअ खे शादीअ जे वक़्तु पूरो घर ठाहे ॾींदा आहियूं पहिरियों उन खे अलमारी पलंग पंखो फ्रिज वॉशींग मशीन इहे शयूं ठाहे रखंदा आहियूं उन खां पोइ हुन खे सोन में चूड़ियूं मुंडी कननि जा ॻहु ॻहु गले जो हार सोनो ठाहे रखंदा आहियूं उहे ऐं कन्यादान में उन जे लाइ मुंडी वठी रखंदा आहियूं डक जी साढ़ी वठी रखंदा आहियूं उन खां पोइ शादीअ जे वक़्तु उन खे ॾियण जे लाइ ॾियण लाइ हुन खे जेॾी महिल हूअ बिदा थी करे निकिरंदी आहे त हुन खे डक जी साढ़ी पाहे ऐं हुनीअ जो मथो ढके ऐं घर मां अलविदा कंदा आहियूं